وعلیکم سلام خیریت فرمائیے صاحب جی ہاں ہے نہ سر پرائز دیکھیے ٹوینٹی فائیو ٹھاؤزینڈ اور ڈسکاؤنٹ ود ڈسکاؤنٹ کے ساتھ ٹوینٹی فائیو پر سینٹ ٹوینٹی فائیو تھاؤزینڈ ہے ہاں اور آپ کے پاس کریڈٹ کارڈ ہے تو سکس ٹو ٹین پر سینٹ اور ڈسکاؤنٹ ہو جاتا ہے دیکھیئے موبائل فون ہے اب موبائل فون ساتھ ہم لوگ ایک چارجر دے رہیں ہیں آپ کو چارجر کوئی موبائل فون پہ نہیں آ رہا الگ سے خرید لینا ہے ہماری کمپنی نے آفر میں رکھا ہے کہ چارجر کیونکہ آج کل دیکھ رہیں ہے نہ موبائل کا چارجر وغیرہ کچھ بھی نہیں آ رہے ہیں کمپنی آفر میں رکھیں ہے کہ چارجر ہے اور اس کی میگا پکسل کیمرا ہے اور بہت اچھا ہے اور فیچرس بھی اچھے ہیں اس میں وہ بیٹری بیک اپ دیکھیے ہے تو اچھا ہی رہتا آپ دیکھیے صبح میں اگر چار چارج کر کے گئے تو آپ کو گھر کو واپس آنے تک دس گیارہ بجے تک چلتی ہے بیٹری سکون سے ون ڈے پورا چلتا ہے آ بہت اچھا ہے کیمرہ میں بول رہا ہوں نہ سکس میگا پکسل ہے اور فوٹو نیٹ آتی ہیں اچھے فیچرس بھی ہے اس میں گارنٹی کا کچھ نہیں ہوتا گارنٹی کیا ہے گارنٹی وارنٹی ہے یہ جو بس سکس منتھ کی ہیں

اگر ڈسپلے ڈیمیج وغیرہ ہو گیا تو اس کا بھی انشورینس رہتا اگر انشورینس کرائے تو آپ کو ڈسپلے ڈال دیتے

نہیں تو آپ لوگ کیوں انشورینس تو ٹویلو ہنڈریڈ کا ہے

ون ایئر کا رہتا ہے ٹھیک ہے نہ اوکے کوئی بات نہیں ٹھیک ہے